लॉकडाउ जब लगले रहै नहि दिक्कत भेल रहए बहुत दिक्कत बाहर जाना बन्द भए गेलो लेकिन मजा ऐलो लॉकडाउनमे घरमे बैठि करके एकदम नया नया चीज बनाके एकदम देखि देखिके हरेक समोसा बनौने सीख गेलिऔ आब एग रोल ई सब तऽ किछु नहि आब एग रोल बनौने सीख गेलियो चाट बनौने सीख गेलियो हरेक चीज हम सीख गेलियो बनबै लए कि बतइऔ लेकिन मजा एलेै हँ लॉकडाउनके मजा ही किछु आओर है घर बैठे बैठे एकदम नया नया चीज ट्राइ कर देखि देखिके तऽ हम सीख जाओ पूरा चीज हम तऽ सीख गेलिए बनाना बनबै ले एकदम लॉकडाउनमे मजा आबि गेलै लेकिन ओएह कि थोड़ा बहुत दिक्कत भेलौहँ कि बाहरके बाहर जाना बन्द हो गेलो हमलोकके बाहरसँ सामान लाना बन्द हो गेलो ई सब काहेकि बाहरसँ सामान लेबय तभी तऽ घरमे बनेबै ने लेकिन फिर भी हमलोग कोशिश करले एकदम नया नया चीज सीख गेलिए एकदम देखबीही ने हमर घर अएबे ने जरूर अइहे हम बनाके खिलेबौ हँ हमरा हरेक चीज समोसा बनाना सीख गेलिए कि बतैए समोसा हमरा बिलकुल नहि आबे रहै लेकिन पसन्द हो लेकिन खाइते खाइते ने मन नहि एकदम भरि गेलो एकदम आब नहि खाएके मोन करै छै समोसा किआकि बहुत लॉकडाउनमे बहुत खेलिए लॉकडाउनमे हरेक चीज खेलिए एकदम घरमे बना बनाके डेली मन भरि गेलै एकदम मन कि पेटसँ भरिके गेले मजा आबि गेलै लेकिन जे हुए लॉकडाउनमे लॉकडाउनके मजा ही किछु आओर हो कि बतइऔ याद कर ओ सबदिन एकदम लॉकडाउनके जेतए भी घरमे बैठे बैठ एकदम सब परिवार एकसाथ मस्ती करलिऐ आ ओकरबाद तऽ